हमरा जे छै शाकाहारी भोजन बेसी पसन्द यऽ कियाकि शाकाहारी भोजन जे होइ छै ने ओ कमो तेल मसालामे बनि जाइ छै जे खेलाक बाद अदमीके बढ़िऑंसँ पचै भी छै जेना साग सब्जी सभ सागमे जे छै बथुआ साग होइ छै खेसारीक साग होइ छै गेनहारी होइ छै सरसोके होइ छै रैचाके साग होइ छै लाल साग होइ छै आ पटुआ साग साग सभ तऽ बहुत पचाबैमे अगर आदमीकेँ कब्जके भी परेशानी होइ छै तऽ ओ सभ साग सभ खएला से दूर रहै छै तऽ साग भेल सब्जी भेल ई सभ हमर शरीरके लिए भी बहुत फायदा करै छै

शाकाहारी भोजन पसन्द यऽ शाकाहारी भोजन खयलाके बाद बहुत बेसी आलस भी नहि लागै छै आदमीके देह मे फ़ुर्ती बनल रहै छै तऽ एहि चलते हम शाकाहारी भोजनकेँ पसन्द करै छी